मछली पकड़ने के लिए इसमें राय विचार की कौन काम है मछली पकड़ने के लिए नाव पर चढ़िए गंगा जी में जाल गिराइए मछली फँसने का हुआ फँसा नहीं तो इसमें नारा गीत लगाने का क्या जरूरी है इसमें जो इनभॉल्व रहता है मछली पकड़ता है तो उसको खुशी होता है मछली नहीं मिलता है तनि दुःख होता है उसको लेकिन इसमें गीत गाने का कोई जरूरी तो नहीं है लेकिन मकड़ी मछली जे प्रेम रखता है उसके लिए तो जरूरी है जो जिसका वही कामे है मछली पकड़ता है मछली बेचता है मछली खाता है या दूसरे को देता है तो मछली में जो प्रेम रखता है उतना तो उसके लिए तो वही बड़का चीज़ है और कोई भी खास बात तो मछली में नहीं है जिसका गुण गावें मछलियाँ बढ़ियाँ चीज़ हैं मछली के लिए ही